ग्रामीण क्षेत्रमे देखियौ जमीन तऽ बहुत कम छै सभके पास जमीन तऽ नहिये छै लेकिन एक दूसरेके मतलब खेत खेतमे कयलक जइसे कि आदमी गाँवमे देखियौ मनखब पर खेत लै छै मनखब पर खेत लेलक तऽ सभ से पहले अपन पैसा फँसेलक खाद यूरिया लेलक डी ए पी पोटाश वोटाश बीज उज सभ अपना पैसाके लेलक आओर अपना पैसाके लेलक खेत ओतमे जोताइ कोराइ पानि उनि सभ अपन पैसा से कयलक आओर सभ किछु करैके बाद जब ओ पौधा उगल उगैके बाद मतलब ओकरा दौनी उनी कऽके दौनी उनी कऽकऽ भूसा उसा हो गेल ओहिके बाद ओकरा मतलब जिसका जेकर खेत छै ओकरा जेकरा खेत बलाके मतलब एक कठ्ठामे जइसे एक कुंतल उपजता उपज छै तऽ ओकरामे चालीस किलो गेहूँ देबै एक कठ्ठामे चालीस किलो से बाँधि दै छै खेत बला सभ वैसे ही हम सभ ओकरा कठ्ठामे मनखब देलि आओर मनखब देलि वैसे ही हमर सभकेँ चलैत छै गाँव घरमे देखियौ खेतीबाड़ीके लेल बहुत ही लफड़ा भी है जइसे कि मा मानि लियौ कि हमरे परिवारमे एक दूसरेके खेतके लेल लफड़ा चलयलक जे हम नहि चलै देबो तोरा खेतमे हमरा खेतमे तू काहे लऽ चलैत छै हम सभ ढाठ बान्हि देलीह काँटा धऽ देलियै ओहिमे जे अपनामे नहि चलै देबौ तु अपनामे चल आब सभकेँ पास खेत भी नहि छै नहि रास्ता तऽ देबैहे पड़तै ने गाँव घरमे रास्ता नहि देबै तऽ मतलब अच्छा बात नहि छै एक दूसरेके सहारामे गाँवमे जियऽ पड़ैत छै किछु करै पड़ैत छै किछु करबै करबै तऽ गाँव बलाके भी सहायता लेबै पड़ैत छै जे हँ भाइ तू अपना खेत दे दे दऽ जे हम तोरे खेतमे उपजेबौ तो अपना पैसा लिहऽ चाहे मसतब मनखब लिहऽ ई सभ दऽ सकलियै दै छियै सभकेँ देबै पड़ैत छै मतलब दूसरेके हम खेत उपजेबै तऽ ओकरा फेर देबै पड़तै ने ओकरा एक बारमे पचास हजार रुपआ दै देबै एक कठ्ठाके पचास हजार रुपआ दै देबै हम दू साल तक उपजबै दू सालमे जतेक गेहूँ होइ ओ हमर होयतै ओहिमे से चालीस किलो ओकरा ओकरा देबै ओ सभ हमर होलै बाँकी जे बचतै भूसा तूसा सभ हमर भेलै अभी जइसे कि मतलब गेहुँके सीजन एतै तऽ गेहुँ बोयबै करबै अभी धान काटि लेलियै धान कटबै तऽ ओकरा ओहूमे से धान देबै आधा आधी